आङो दा इन्डियायावनो जम्मु एण्ड काशमिराव बेरायनो थांनो लुगैयो आरो साउथथिंजाय कन्याकुमारियाव बेरायनो थांनो लुगैयो बे जाबाय जोंनि इन्डियायाव आरो बेजों लोगोसे आङो गुबुन गुबुन कन्ट्रियावबो बेरायनो थांनो लुगैयो जेरै युनाइटेड स्टेटस आङो युनाइटेड स्टेटसाव जोबोद थांनो लुगैयो हौजोंनि निउ य'र्क सिटिाव थाहैनो थाहैनायनानै नायनो लुगैयो खोनानो मोनदों हजोंहाय जोबोद एक्सपेनसिब लाइफ स्टाइला जोबोद एक्सपेनसिब स' आङो हजोंनि लाइफ स्टाइलखौ एसे नायनो लुगैदों बारा गोबाव नङा बिदिनो एक स्पताहसो थानानै फैनो लुगैयो आरो ओ निउय'र्क सिटिनि अनगायै आङो लन्डनाव थांनो लुगैयो लन्डना युनाइटेड किंगद'माव दङ आं बेयावहाय थांनानै हजोंनि मानसिफोरजों रायलायनो हजोंनि कालचारफोरखौ नायनानै फैनो लुगैयो आरो बेजों लोगोसे आङो ओरैहाय एसियाथिंजायनो आङो थांनो लुगैयो थाइलेण्डाव थाइलेण्डाव बेरायनानै फैनो लुगैयो आरो साउथ करिया साउथ करियायाव आं जोबोद थांनो लुगैयो साउथ क'रिया जोबोद थांनो लुगैयो होजोंना बियुटि स्टैंडार्डा जोबोद मोजां हजोंनि मानसिफोरा हजोंनि केद्रामा आङो करियान द्रामा नायो जेरैखि बेखायनो आङो हजों थांनो लुगैयो आरो हजोंनि जे सिंगिं बेन्दसफोर दं जेरै जाहैबाय सिगाङावनो ब्लेक पिंक ब्लेक पिंकआबो साउथ करियानि बेनिफ्राय आरो मोनसेआ जाबाय बिदिनो मेरला गुबुन गुबुन दङ आङो बिसिनि मेम्बार्स फोरजों लोगो हमनो लुगैयो इन्डियानिफ्रायबो दङ सानैसो जाय साउथ करियायावहाय सिंगार्सफोर जाहैनानै दङ आरो बेजों लोगोसे आङो नर्थ करियायावबो थांनो लुगैयो खोनानो मोनदों नर्थ करियायाव लाइफा जोबोद गाज्रि मानसिफोरखौ जोबोद गाज्रियै थ्रिथ खालामो बिसोरो इनटारनेटनि बागै जेबो मिन्थिया बाहिरा लाइफनि बारै मिन्थिया जानोबो मोजाङै मोना थानोबो मोजाङै मोना आङो बिदि खोनानो मोनदों बेखायनो आं हजोंबो थांनो लुगैयो हजोंनि मानसिफोरखौ मदद होनो लुगैयो नाथाय बियो जोबोद मानि गिदिर खोथा जेखौ हागोन ना हाया मिन्थिया आङो जायखिया हजोंबो थांनो लुगैयो जिबनाव खेनसे आरो आं बिदिनो जोबोद बेरायनो लुगैयो मानसिफोरनि कालचार मानसिफोरनि रायलायनाय होननाय बिसिनि गाननाय बिसिनि जोमनाय बेफोरखौ सोलोंनो लुगैयो आंनि बड' राव बड' राव कालचार ट्रेडिशनजों लोगोसे आङो बिदिनो दसरा दसरा जायगा नायनो लुगैयो नेचाराल बिउटि नायनो लुगैयो अशिआन नायनो लुगैयो आरो बिदिनो आङो स्पेसबो नायनो लुगैयो